चैतमे खेसारी मसुरी उपजबै छी चैतमे गहूॅंम उपजै छै आषाढ़मे पानि होइ छै तऽ धान रोपै छी कातिकमे एगो धान पकै छै अगहनमे अगहनी धान पकै छै ओकरा कटै छी आओर तऽ हमरा सभकेँ जोगारे नहि छै किछो जोगाड़ अब सरकार धरेथिन नहि हमरा सभकेँ पेन्शील भेटै अछि ने हमरा सभकेँ कुछ नहि भेटै अछि एते दिन छलै सरकारके जे पेंशीलो दै छलै हँ सेहो नहि दै छथि हमरा आरकेँ कहियो पेंशीलो नहि दै छथि पाई पाँच सए कऽ दैत छलए जे जहन कोरोना एलै तऽ पाँच सए रुपओ दैत छलथि महिना महिना सरकार सेहो नहि दै छथि पानिकेँ फसल देथिन पानि कनि देथिन तऽ पानियो हेतै तऽ कनि रोजगार खुजतै सेहो नहि होइ अछि तऽ बैस कऽ हमसभ की करबै प्याज उपजबै छियै साग सब्जी उपजबै छियै सेहो नहि उपजै छै पानिक दुआरे धान मसुरी सेहो नहि उपजै छै बाल बच्चाकेँ पढ़ौनी सेहो नहि भऽ रहल छै कोन चीज लऽ कऽ हमसभ करबै ने पाई छै ने किछो नहि छै तऽ बालो बच्चाकेँ पढ़ौनी नहि होइत छै बुद्धि ज्ञान हेतै से सरकारी इसकुलमे हमसभ बाल बच्चाकेँ देने छियै तहन तऽ सरकार पढ़ेथिन दूटा पाई बुद्धि वएह सभ देथिन सरकार ऊपर माथे हेतै कनि नीक बुद्धि ज्ञान बालबच्चाकेँ पढ़ौथिन पढ़ि लिखकऽ बच्चा सभ ओते रुपैआ खर्चा कऽ कऽ बच्च्केंँ पढ़ौलियै बी ए आर तक बच्चा आरकेँ पढ़ा देलियै से बच्चा सभकेँ सरकार नौकरी नहि देलखिन तऽ बर्तन धोई छै दिल्लीमे सरकार देथिन रोजगार तब ने रोजगार तब ने रोजगार खोलतै बच्चा सभ की करतै गरीब लोककेँ तऽ वएह सभ होइ छै बर्तन धोई छै थारी बाटी धोए छै घर तरमे पोछा लगबै छै बच्चा सभ तब दुटा पाई दै छनि आओर हमसभ की कऽ सकै छी किछो ने कऽ सकै छी अब सरकारे करथिन सएह हेतै तऽ हमसभ माँ बाप की करतै बुढ़ सुढ़ माय बाप भेलै सरकार देथिन दुटा पाई तऽ हेतै तऽ रोजगार फसल हेतै धान कऽ तऽ मसुरी फसल हेतै खेसारी फसल हेतै साग सब्जी उपजौतै मड़ुआ उपजौतै सएह सभ हेतै हम सभ की कऽ सकै छी पानिये नहि छी पानिके जोगार तऽ सरकारे धरौथिन हमरा सभ बुते की भऽ सकै छै अब सरकार करथिन तऽ जे सरकार करथिन सएह हेतै देथुन सरकार पानिके जोगाड़ तऽ बाध वनमे बोरिंग तोरिंग देथिन सरकारे ने हमरा सभ बुते की भऽ सकै छै फसल उपजौतै तखने हमरा आरकेे जिनगी बचतै आ फसल नहि भेलै तऽ किछो नहि भेलै लोक घर गृहस्थी करै छै इम्हर उम्हर करै छै बटाई अटाई खेत करै छै अपना खेत पथार नहि छै लोककेँ एक बीत जगह नहि छै कतौ एक घर रहितै तऽ मालो बकरी पोसतहुँ सेहो नहि अछि तहन तऽ की करबै हमसभ कोनो विधि गुजारा करै छी बोनि कतौ करय जाइ छी तऽ ओहो कतौ उपजौतै पानि बिना नहि उपजै छै पानि आदि हेतै तहन ने उपजौतै बाढ़ि अबै छै तऽ दहाइयेके चलि जाइ छै चैत बैशाखमे रौदी होइ छै तऽ ओ जरिये जाइ छै तऽ कोनो फसले ने होइ छै एहन तऽ पानिकेँ समय समय पर जंँ सरकार पानि देथिन जोगाड़ लगा तऽ हेतै आओर तऽ कुछ नहि भऽ सकै छै बालबच्चाकेँ सरकार रोजी रोटी लगा देथिन इसकुलमे सभ सरकारी इसकुलमे पढ़ै छै पढ़ि लिख के किछु बनतै